हलो आइस क्रीम सॉप पर लगी है हाँ मुझे एक चकलेट फ्लेवर में मुझे एक आइस क्रीम चाहिए था आपके पास है क्या नहीं नहीं मुझे सिर्फ़ चकलेट फ़्लेवर में ही आइस क्रीम चाहिए था ये है का मतलब किस प्राइस से शुरू हो रही है उसका मिनिमम प्राइस क्या है नहीं नहीं मुझे मतलब चकलेट फ़्लेवर में कप चाहिए था वो थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है

और कोन में कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास मतलब ब्लूबेरी फ्लेवर है और कॉटन कैंडी और एप्पल हाँ हाँ थोड़ा क्या क्या फ्लेवर है बताएंगे थोड़ा मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए हो पाएगा हाँ मुझे क्या है ना मुझे चार कोन चाहिए था दूसरे दूसरे फ्लेवर में मतलब अगर एक मुझे ब्लूबेरी में चाहिए था और एक एक कॉटन कैंडी में चाहिए था और एक बेनीला में चाहिए था और एक आपका जो सब से ज़्यादा बिकता है वो उस फ्लेवर में चाहिए था तो ओके ओके देन तो आप मुझे एक बटरस्कोच का भी दे देते हाँ तो कोन आपका कहाँ से शुरू हो रहा है मतलब किस टाइप से चालीस रुपये मतलब इतना ज़्यादा ओके तो आप ये सब स्टोर कर के रख रखेंगे तो मैं आज शाम को जा कर आप से ये ले आऊँगी ठीक है हाँ जी हाँ जी रखती हूँ हाँ जी रखती हूँ